मुंहिंजो मनपंसदि सामीअ जा सलोक सचल सरमस्त जा किताब आहिनि हाणे मूंखे शाह साहिब जा किताब आहिनि जंहिं में सत सुरमियुनि जो ज़िक्र कयलु आहे उन किताब खे नाटकनि को रूप बि ॾिनो वियो आहे ऐं जंहिं खे असां जे सिंध जे मशहूरु प्रोफ़ेसर राम पंजवाणीअ लिखियो आहे पर हाणे मूंखे जेका शाह साहिब जी किताबनि जी हिकु भाङो आहे उन जा पन्ना ॾाढा जूना थी विया आहिनि आहिनि त उन खे मां चंङीअ तरह पढ़ी बि न थी सघां हाणे इएं सोचो आहे त एन सी पी सी एल मां उहो हिकु किताबु बि घुरायां ऐं ॿिया बि पंहिंजा मनपसंद किताब घुरायां